स्टाल स्टूल बी तैयार करने पंज सत्त कोई जेह्ड़े आंदे न बनाना ते बाकी ते जेह्ड़ी बेयाहें दी रुट्टी बनदी ऐ सारियां त्यार करने सब्जियां त्यार करने चावल राइस होई गेई पूड़ी होई गेई भाजी होई गेई ते सब किश पूरा त्यार करियै लोकें गी बी लोक खाइयै बाद च सनांदे भाई आखदे अच्छी रुट्टी बनी दी अच्छा खाना बने दा बाकी जग्गें जुग्गे बनांदे रौह्ने आं कोई शिवरात्रि दा जग्ग कोई मोख कोई किश कोई किश कोई दूआ त्रीया रुट्टियां अस बनांदे रौह्ने आं तकरीबन म्हीने द'ऊं म्हीनें फंक्शन होंदा होंदा कोई ना कोई ते बाकी ते इ'यां बी अस दकानां पर अपने कम्म ऐ लुहाई दा कम्म ऐ रक्खे दा उत्थै कम्म शम्म ऐ उत्थे बी ते अपने सेमियां बर्फी मट्ठियां लड्डू कलाकंद चाकलेट और पतीसा हई गेआ ते एह् हर चीज अस उत्थै बनांदे गै रौह्ने ते फिर बिक्री बी करदे रौह्ने समोसे होई गे

चामिन चूमन सब किश ते लुहाइयें दे कम्में च ते कोई एह् कम्म ऐ ते बाकी ते ब्याहें श्याहें गी जेह्की रुट्टी बनान्ने आं अस हून कुसै कुसै गरीब घर बी बनाना पेई जा ते उत्थै बी उस्सै स्हाब दी रुट्टी बनाना पौंदी जि'यां हून हून अमीर घर बनानी होऐ ते उत्थै थोह्ड़े तेला दी तंगी जां कुसा दी तंगी ऐ जां भट्ठियें दी गैसें दी हून ग्राएं च रुट्टी बनानी होऐ ते चु'ल्ला बनाया ते लकड़ियां लाइयां ते चल जी चाढ़ी उड़ी कढ़ाई पतीले चाढ़े ते और सगले चाढ़े सगले दी दाल बड़ी स्हेई बनदी ऐ और सगले दी दाल बनी दी होऐ ते राजमा बने दे होन ते खाइयै दिक्खै कोई ते लोग बी आखदे भाई रुट्टी बनी दी ऐ ते खाद्धी ऐ असें ते मजा आया खाने दा साद्दी रुट्टी दा बड़ा अच्छी स्वाद हुंदा और जेह्ड़ियां हून मसाले आह्लियां रुट्टियां ते फ्ही सुआद ते बड़ा होंदा मगर ओह् इन्नी पाचम नी हुंदी

बाकी कोई मुन्नने सूत्रें दूआ त्रीया रट्टिया दा कम्म चलदा गै रौंह्दा ते ब्याहें कार्जें कूर्जें गरीब आदमी होऐ ते उत्थै फिर गरीबी दे स्हाबा पर गै पैसे लैने पौंदे ओह्दा बी दिक्खना एह्दा केह् वातावरण ऐ बेचारे दा ते केह् सोर्स ऐ बेचारे दा कोई कमाई या किश नेईं ते चलो हर बंदे दा टाइम पास होना चाही दा ते इस्सै कारण

उत्थै दा फ्ही बची बी जंदे चार पैसे कुसा दे घर अस बनागे खाना ते नेई बी बचदे पैसे हून जि'यां पंज दस्स आदमी अस जन्ने रूट्टी बनाने ते इ'यां खबरै ज्हार ज्हार रपेआ बची जा ध्याड़ी कुतै खबरै सौ सौ बी निं बचै एह् होंदा ते कोई गरीब घर होऐ ते उस्सै स्हाबै दा बनानी मगर रुट्टी जेह्ड़ी ऐ सगले दी ऐ ते चु'ल्ले दी ऐ सगले दी दाल ते कड़ाह् दा अम्बल ते बाकी दा ओह् बनांदे हे पैहलें पैहलें जियां हून बराती महाराज खमीरे बनाने जां दूआ त्रीया ते अज्ज कल्ल ते कम्म गै खत्म होई गेआ अजकल भठोरू होई गे पूड़ी हेई गेई ते नान होई गे मक्की दा ढोडा ते एह् चीजां अजकल ज्यादा बर्ताव करा देन लोग आखदे मजा महाराज खाने दा इस्सै च ऐ ते जेह्ड़ा नान ऐ लच्छे आह्ले नान होई गे एह्के नान होई गे दूआ त्रीया फस्सक्लास मजा आई जंदा खाने दा बने दे होन अगर ते

शामी पाई देई उड़ी घरा आह्ले बाकी बच्चें बुच्चें योगी बी ते रपेआ सौ जां दौ सौ फड़गाया तेकल ते ओह् चक्की गै नी ऐ अजकल उक्का मुक्का ठेका जी किन्ने दस्स ऐ पंज ऐ दस्स बी ऐ त्री ऐ चाली ऐ कीता ठेका ते कम्म कीता ते चल चलचे ते इस्सै कारण अजकल इयै रजगार रक्खे दा ते इ'यै कम्म ते इ'यै काज

सेल होई जा ते चंगी बी होई जंदी ते केईं बारी नेई बी हुंदी शामी जिसलै शामी बी नी होन पूरे ते ते केईं बारी सीजन चलै ते सीजना च चंगे चंगे पैसे बी बचदे ज्हार ज्हार बी बचदा द'ऊं बी बचदा अट्ठ बी बचदा दस्स बी बचदा बीऽ बी बची जा खबरै सीजनै दी गल्ल ऐ जैसा जैसा कम्म होऐ ते वैसा वैसा गै इस्सै कारण हून असें जि'यां शिवरात्रि गी जग औंदा हून शिवरात्रि गी ज केईं बारी फ्री बी जन्ने आं लंगर लाने गी लंगरे दी रूट्टी बनाने जि'यां हून अमरनाथ गेदे केईं ते अमरनाथ बी बना दे फ्री केईं उत्थै जाइयै सेवादार न ओह् अपनी अपनी इच्छा अनुसार जाइयै सेवा करदे आखदे चलो अस बी रुट्टी बनागे इन्ना हारा कम्म गै करगे होर नेईं किश तां ते एह् करियै ते अस बस्स बम भोले दे कन्नै दर्शन ते कन्नै सेवा ते कन्नै सब किश

बस्स एह् कत्ती अगस्त गी अमरनाथ जात्तरा खत्म होनी ऐ ते अदूं तक लंगरें च लोग कम्म करा दे अस बी करा ने ते करदे रौह्ना अगर भगवान दी इच्छेया रेही ते एह् बारशां बूरशां लग्गी दियां थोहड़ियां ते इ'नें बारशें दे कारण इस बारी जात्तरा च बी थोह्ड़ा फर्क पेई गेेआ जात्तरा ते बड़ी ऐ पानी पूनी चढ़ी गेआ केई हिमाचल कोई कुतै कोई कुतै कोई कुतै सारा पानी शानी चढ़ेआ ते तां एह्दे कारण अस थोह्ड़ा फर्क पेई गेआ जात्तरा गी नेईं ते बाकी तां लंगरे नेहा कम्म के कोई कुसै चीज दा नी लंगर च सेवा करना और उत्थै रुट्टी बनानी खलानी भांडे मांजने जां कुछ बी करना सब तूं बड्डा पुन्न इ'यो ऐ और एह्दे बड्डा पुन्न कोई नी ऐ ते लुहाई दे कम्मै दे इ'यो फायदे न अपना कम्म चलदा रौंह्दा सब किश